खेत मे हम बहुत ही जादा समय दै छियै एहि कारण दै छियै की खेत मे सबके बहुत फायदा छै स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहै छै जेनाकि देह से जादा पसीना छूटल की कहै छै हड्डी मजबूत भेल काज केला सॅं बैसला सॅं तऽ अनेक प्रकार से बीमारी होइ छै आ खेत मे रहला सॅं फायदो अय जे अपन जे खेती करै छी ओहिमे ओकरा तमलहुॅं कोड़लहुॅं ओकरा साफ सुथरा कएलहुॅं ओहिमे पनि पठेलहुॅं बहुत ही बहुत तरह के काज करय छी खाद पटेलहुॅं तऽ इसब तऽ करबे करे छियै आ तऽ की कहै छै ओहिमे कोनो प्रकार के दिक्कत नहि छै समय बीतबै छी जादा खेते मे